اوکے تو کچھ دِن پہلے میں نے ایمیزون سے انڈکشن کوک ٹوپ خریدا ویوا کلکشن مجھے اِس کا کافی اچھا ریویو لگا اُس کا ورکنگ بھی کافی اچھا لگا ایک تو اِس میں کافی سارے پری فِکس پری سیٹ مینیوز ہیں اور اِس میں ٹائمر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اِس کے علاوہ یہ کافی جلدی مجھے لگتا ہے کہ اِس کا ٹمپریچر کافی جلدی چیزیں جلدی پک جاتی ہیں اور اِس کے علاوہ اِس میں مجھے صرف ایک نگیٹو جو چیز لگی وہ یہ ہے کہ ایک اسپیشل ٹائپ کے برتن استعمال ہوتے ہیں ہاں کافی انرجی افیشئنٹ ہے اور انرجی افیشئینٹ ہونے کے علاوہ یہ کافی جلدی چیزوں کو یعنی اگر پانی اُبالنے کے لئے گیس پہ لگ اگر رکھتے ہیں تو جیسے مے بی ایک چار تین چار منٹ تو لگتے ہیں لیکن اِس میں تو دو منٹ ہوجاتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹائمر سیٹ کردیا تو وہ آٹومیٹیکلی سوئچ آف ہوجاتا ہے اور سیفٹی یہ بھی تھا سیفٹی لوک بھی تھا مطلب اگر بچے وغیرہ اُس کی سرفیس کو ٹچ کریں گے تو اُس سے بھی سیفٹی ہوجاتی ہے اگر آپ نے وہ سیفٹی لوک آن کردیا تو اور اب جیسے کہ کچھ پکا رہے ہیں اور پانچ منٹ اُس کو سِمر کرنا ہے اور اُس کے بعد بند کردینا ہے تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں آپ پانچ منٹ کا ٹائمر لگا دیں اور وہ اُس کے بعد آٹو میٹکلی آف ہوجاتا ہے مجھے تو یہ فنکشن بہت ہی زیادہ کنوینینٹ لگا بہت زیادہ بہت زیادہ ہاں اور اِس کے علاوہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو کوئل والا جو الیکٹرک کا سیگڑی ہوتا ہے اس کی بہ نسبت یہ والا انڈکشن کا کوک ٹاپ کافی بہتر انرجی افیشئنٹ ہے اور ہاں اِس میں ٹمپریچر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں مطلب جیسے کہ میگزیمم مِنیمم ٹمپریچر جو ہے تو وہ ایٹی ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور جو میگزیمم ہے وہ ٹوئنٹی وَن ہنڈریڈ ہے تو مطلب وہ بھی اور اِس کے علاوہ جو پِری سیٹ مینیو ہے جیسے کہ اُس میں چپاتی وغیرہ بنا رہی ہیں یا یا رائس وغیرہ بنا رہے ہیں تو اُس کے لئے بھی کافی اچھا سا مطلب رسپونس مِلتا ہے جب بھی ہم کوک کر رہے ہوتے ہیں تو اِٹس لائک ہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم واقعی کمیونکیٹ ہی کر رہے ہیں اپنے اپلائنس کے ساتھ تو میں تو اِسے اور امیزون کے ڈلیوری سروس بھی اچھی تھی کافی جلدی میرا آرڈر مجھے چار دن کے اندر مِل گیا تو میں تو اپنے پرچیز سے بہت خوش ہوں